हेलो मेरी बात रिशी रेसीडेंट इंदौर के होटल मैनेजर से हो रही है क्या अच्छा तो आपके यहाँ रूम खाली मिलेंगे क्या चार लोगों के हिसाब से दो दिन के लिए अच्छा चार लोगों के हिसाब से आप बताइए हाँ सिंगल बेड वाले आप चार रूम कर दीजिए और अपने होटल में फ़ैसिलिटीज़ क्या क्या हैं अपने अच्छा तो ऐसे अपन पाँच किलोमीटर के अगर ऊपर जाना है तो फिर उसका कोई चार्जेस हैं क्या अच्छा जी तो कितने है ट्रैवलिंग चार्जेस ठंडी का टाइम है तो गर्म पानी मिलेगा न अच्छा तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है ना हीटर यूज़ करने का या गीज़र अच्छा तो तो पंद्रह सौ रुपये अपना सिंगल बेड का और डबल बेड का अच्छा ठीक है तो आप मेरा कर दीजिए बुकिंग इरम ख़ान जबलपुर थर्टी सिक्स मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई

एक डबल बेड वाला और या दो सिंगल बेड वाले टोटल तीन रूम बुक करने हैं ओके ओके थैंक यू